हांव म्हज्या दुयेंसाचेर चडांत चड हॉस्पिटलांत वच्चें पयलीं घरगुती उपचार चड पयली करता

तर हॉस्पिटलांत वचून घेतिल्ल्यो त्यो गुळ्यो त्यो जिवाक थोड्यांक माल पडटात तशें म्हाकाय बी मातशे त्रास जातात म्हणून हांव पयलीं घरगुती उपाय म्हणजे कित्या खातीर तर घरगुती ते गांवठी उपाय केल्यार ताचो सायड इफेक्ट म्हणटा तो कांय उरना आनी जीं हॉस्पिटलांत दितात तीं वखदां तीं जर घेत रावलीं जाल्यार ताच्यान मागीर किडनी बिडनी पाड जावप अशें कितें तरी घडटा म्हणून म्हाका चड विश्वास गांवठी वखदांचेर आनी मागीर ताच्यान निवळच ना जाल्यार मागीर हॉस्पिटलांत वचपाचें तर आमीं घरगुती केल्ले उपचार म्हणल्यार म्हाका जर सामकी चड थंडी जाली जाल्यार वाफ घेवप नाकांत वाफ घेवप गळो दुखता जाल्यार म्होंव खावप कांदो खावप त्याच बरोबर चडच थंडी वचच ना जिवाक आंगाक बी सामकी दूख बी अशी आयल्या जाल्यार तुळशी कणसां आलें वोंवो पुदिनो अशे वेगवेगळे प्रदार्थ घालून ताचो काडो करप आनी तो राती न्हिदता आसतना पिवन न्हिदप अशा तरेचे वेगळे वेगळे उपचार करतकच जिवाक थोडे फावट अशें खूब बरें दिसलें पूण थोडे फावट जोर बी आयलो जाल्यार ते वेगवेगळ्यां मच्छरां पासून वेगवेगळे तरेचे जोर येतात आनी तो जर गेलो ना जाल्यार मागीर हॉस्पिटलांत वचून एडमीट जावन ताचेर ते उपाय करचेच पडटा